साढ़े स्कूल बिच्च बड़ी सारियां ओह् केह् आखदे क होंदियां एक्टिविटीज होंदियां जि'यां कि अपने जित्थै पढ़दे हे अस बड़ी सारी दौड़ां लांदे हे निम्बू आह्ली गेम होंदी ही हैं सैक रेस होंदी ही केह् आखदे रिले रेस होंदी ही बड़ी सारियां रेसां होंदियां हियां जी निम्बू आह्ली बी होंदी ही निम्बू चिमचा लेइयै मुंहे च पाओ ते उप्पर निम्बू रखियै दौड़ना होंदा हा दो बंदे बन्नियै ते लत्तां बन्नियै दौड़दे हे ब बक्खरी बक्खरियां एक्टिविटीज होंदियां हियां पेंटिंग होंदी ही पेंटिंग करदे हे लोक जी पेंटिंग बी होंदी ही इक बारी में गाने गांदे डांस करदे बक्खरे बक्खरे ओकेजन उप्पर बक्खरे बक्खरे टैम उप्पर अस ओह् करने होने एक्टिविटीज होंदियां होंदियां साढ़ियां स्कूलें होंदियां हियां बड़ा मजा औंदा हा जी स्कूल दे टैम असें खुश होना जेल्लै कोई बी एक्टिविटी एनुअल फंक्शन होंदे हे ते एह् इ'यै कंप्यूटर शंप्यूटर बी सखांदे हे इक बारी में क्रिकेट होई गेआ बालीबाल होई गेआ मी क्रिकेट खेलना बड़ा शौक हा दौड़ बिच्च अ'ऊं म्हेशा अपनी क्लास च फर्स्ट औंदा हा ठीक ऐ जेल्लै हाउस बनदे हे साढ़े अस खो खो खेलदे हे खो खो खेलनी कबड्डी खेलनी बालीबाल खेलना बास्केटबाल खेलना बड़ी सारी गेमां अस खेलदे हे ते बड़ा मजा औंदा हा असेंई ते भी इक बारी अस केह् होई गेआ कि मैच साढ़ा क्रिकेट दा क्रिकेट दा मैच होए हा बैट बाल खेलेआ हा असें बैट बाल खेलेआ में छक्का मारेआ हा मी चेत्ता औंदा अज्ज बी छक्का मारेआ हा सिद्धा दवारै बज्जेआ हा केह् आखदे शीशे आह्ली ओह् ही उस्सी बज्जेआ खेलदा हा अ'ऊं बालीबाल च में इ'न्ना खास निं औंदा हा पर हां एह् ऐ कि थोह्ड़ा ओह् करी लैंदा हा डिफैन्स डफुंस करी लैंदा हा बास्केटबाल खेलदा हा बड़ी बारी मेरा जम्प बी शैल हा बास्केटबाल बी शैल खे खेली लैंदा हा बास्केटबाल अ'ऊं हैं बाकी होर गाना गाना गूना ते मी औंदा निं हा डांस डूंस करी लैंदा हा कुतै बिच्च बारी कुतै कदें कुतै डांस करी लैना होई गेआ ते होई गेआ ठीक ऐ नेईं ते नेईं हैं बाकी होर कोई जैदा निं पेंटिंग पेंटिंग बी इ'न्नी खास निं औंदी ही मी ड्राइंग डरुइंग इ'न्नी खास निं करदा हा थोह्ड़ी बोह्त करदा हा हां मिगी दो दो त्रै रेस बिच्च मिगी बड़ी बारी प्राइस थ्होए दा हर साल दो त्रै बारी प्राइस थ्होंदा स्पोर्ट्स डे च कम से कम में दस दस मैडल आह्न्नदा हा घरै गी बक्खरी बक्खरी रेस होंदियां हियां पर जाइयै दौड़ना फिर रिले रेस बगैरा चार सौ मीटर दियां रेस पंज सौ मीटर दियां रेस ज्हार मीटर दियां रेस सोलां सौ मीटर दियां रेस सारे बिच्च अ'ऊं अव्वल औंदा हा फर्स्ट औंदा हा अ'ऊं बड़े सारे मैडल थ्होंदे जेल्लै औना घरै बड़ी सारी खुशी होंदी ही इक बारी आया में